میں نے حال ہی میں اپنی آدھار اپڈیٹ کی درخواست آن لائن جمع کروائی ہے اگرچہ عمل مکمل ہو چکا ہے لیکن مجھے اس کی پیشہ رفت کے بارے میں کچھ تشویش ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک وائس میمو ریکارڈ کر لوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ آن لائن جا کر اسٹیٹس ضرور چیک کرنا ہے یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے مگر اس اس سے مجھے اپنی درخواست پر نظر رکھنے میں آسانی ہوگی